صبح بخیر ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں میں یہاں آج اس لیے ہوں کیونکہ میرے دادا کو ذیابطیز ہے اور میں اس بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ ان کو سنبھالنے میں ان کی مدد کیسے کی جائے خاص طور پر میں اس بات کے بارے میں متجسس ہوں کہ ذیابطیس کی سطح کو کم کرنے کے لیے انہیں کس قسم کی خوراک پر عمل کرنا چاہیے آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ کاربوہائیڈریڈ خون میں شکر کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں جب اس کی خوراک میں کاربوہائیڈریڈ کی بات آتی ہے تو ہمیں کس چیز پر غور کرنا چاہیے یہ تو سمجھ میں آ گیا ڈاکٹر صاحب پر بھی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سمجھ آ گیا ڈاکٹر صاحب اور پروٹوٹی پروٹین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ بہت ہی مفید معلومات ہے ڈاکٹر صاحب کیا آپ اور آپ معلومات دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سب سمجھانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ کیا کوئی خاص غذا ہے جس سے انہیں مکمل پرہیز کرنا چاہیے میں اسے ضرور ذہن میں رکھوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ یہ معلومات میرے دادا کی صحت کے لیے واقعی مددگار ثابت ہوں گی آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دن اچھا گزرے